بھارت میں کئی کھیل روزانہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن ہاں کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو بھارتیوں کی روزمرہ زندگی میں خصوصی مقام رکھتا ہے کرکٹ بھارت میں نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ ایک جذبہ ہے جو ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ایک ساتھ لاتا ہے اس کھیل کی مقبولیت اور تشہیر کی وجہ سے بھارت کے لوگوں کی حیثیت اور اگو کی بھی افزائش ہوتی ہے